मैं हेलो हाँ आप ओला ओला से बोल रहे हाँ मैंने एक कैब बुक करी थी हाँ जी हाँ वो क्या है ना कल मुझे भेड़ाघाट जाना है अपनी फै़मिली के साथ तो मैंने रांझी से भेड़ाघाट तक के लिए एक कैब बुक की थी हाँ तो भैया वो कैब कितने तक की पड़ जाएगी वो एक्चुली क्या है ना कि मेरे पास एक डिस्काउंट कूपन है जिसमें मैंने गूगल गूगल पर से उसका उस कूपन को लिया था तो वो अप्लाय हो सकता है क्या हाँ हाँ भैया तो आप वो कूपन का कोड मैं आपको वॉट्सअप कर देती हूँ तो आप मुझे बता देना कि कितना पड़ जाएगा उसके बाद अच्छा ठीक है भैया और भैया ये बोलना था कि जो आप ड्राइवर भेजेंगे वो थोड़ा अच्छे अच्छे अच्छा इंसान होना चहिए क्योंकि मेरे पूरे परिवार के साथ मैं जा रही हूँ तो वो गुटका वग़ैरह नहीं खाना खाता हो और मतलब अच्छा इंसान होना चहिए और ड्राइव वग़ैरह अच्छे से कर सके वो हाँ भैया और उसको रिफ़्रेशमेंट वग़ैरह हम लोग करवा देंगे बाक़ी सारी चीज़ें करवा देंगे हाँ ठीक है भैया तो कल आप रेडी मतलब तैयार रखना हम हम लोग सुबह साढ़े दस बजे क़रीब निकलेंगे यहाँ से तो आप समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि साढ़े दस तक वो गाड़ी आ जाए ठीक है भैया